औ नोंथां नोंखौ नोंनाव गय फुलि दं होननाय बादि खोनादोंलै आर नोंलाय खय बिगाथो गायखो आंनोबो फुलिखौ नांगौमोनलै फुलि नांगौब्ला फानोदा फांसेयावलाय बिसेथो लायोनो बिगाथामसो दंमोनलै आंनाव हा गय फुलि नांगौ औ औ दे औ आंहाबो बिगाथाम

मा सिसटेमैथो गायोरा नोंलाय गयखौलाय अ सय फुट डिसटेन्स लानांगौ ओम ओम आमफ्राय ओम

ओम औ औ औ रावनोबो दाहरसैदे फुलिखौ आं लायसै औ औ औ दे साथि थाखाखा दे दामा जेसेबांखि जाया आं लायनानै गायफैनसै आंनाव हा दंलै आंनाव बिगाथामसो हा दङ औ दे जागोन दे उम दोननोसै होमब्ला औ औ दोननोसै दे नोंथां दे ओम